हम फिलमी सिताराके एगो व्यक्तिगतसे मिलै चाहै छिए हुनकर नाम छिए सिद्धार्थ मलहोत्रा जे हमरा बड्ड नीक लगै छथिन हुनकर एक्शन हुनकर डायलॉग हुनकर फिलिम हमरा बड्ड नीक लगै छै ओ बहुत ही नीक आदमी छथिन हुनका से व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूपसे भेँट करऽ चाहै छिए हुनका साथे हम फोटो घिचबाबऽ चाहै छिए हुनकर साइन लिअऽ चाहै छिए ओ हमरा बड्ड नीक लागै छथिन किएकि हुनकर पर्सनैलिटी जे छै हुनकर व्यक्तिगत जे छै से बड्ड नीक छै गऽ ओ बहुत ही दिलके अच्छा इन्सान छथिन गऽ हुनकर स्वभाव बहुत अच्छा छै ओ दोसरके भावना समझैके कोशिशमे रहै छथिन हमेशा हमरा बहुत ही अच्छा लागै छथिन हुनकासँ भेँट करबै हुनकासँ पुछऽ चाहबै कि अहाँ एतेक सक्सेस कोना छिए अहाँ एतेक नीक कोना भेलिए अहाँ अपन ई फिलमी लाइनमे कोना अएलिए हुनकासे ईसब प्रश्न पुछऽ चाहै छिए बहुत ही अच्छा किसिमके इन्सान छथिन हुनकर लाइफके बारेमे पुछऽ चाहै छिए हुनकर जीवन जीवनीके बारेमे ओहो दिल्लीसे छथिन कहाँसे फिलमी दुनिआमे कोना अएलखिन कि सब हुनकर बचपनके मनोरञ्जक जे बात छै से सब हुनकासे पुछऽ चाहै छी ओ कतेक कठिनाइके सामना कऽ कऽ ई फिलमी दुनिआमे अएलखिन हन कि सब भेलनि हुनका साथे हुनकासँ सबकिछु पुछऽ चाहै छिए ओ हमरा बहुत ही नीक लगै छथिन हम हुनकर बहुत ही इज्जत करै छिए बहुत ही अच्छा छथिन ओ हुनकर अधिकतर फिलिम हुनकर देखने छिअनि हुनकर डायलॉग बहुत अच्छा छै ओ डान्स भी बहुत अच्छा करै छथिन बहुत ही अच्छा आदमी छथिन ओ हुनकासे इहे दुआरे मिलऽ चाहै छी हमर बहुत ही प्रियके जे नेता छथिन फिलमी जे छथिन ओ सितारासे बहुत ही नीक छथिन ओ हमरा ओ बहुत अच्छा लागै छथिन से हम हुनकासे मिलऽ चाहै छिए आओर भविष्यमे भगवानसे कामना करै छिए हुनकासे जरूर मिलबै कहीँ ने कहीँ